جی گڈ مارننگ سر جی میں پروپٹی ڈیلر بول رہا ہوں جی میرے پاس بہت سارے اویلبل ہیں آپ کو کس اعتبار کی زمین چاہیے جی گھر کے لیے آپ کو زمین چاہیے مل جائے گی ہمارے پاس ہمارے پاس بہت ساری جگہیں ہیں مارکٹ کے اندر بھی ہماری زمینیں ہیں اسی طرح بک پلاٹنگ بھی ہے جی

جی آپ نے بہت اچھی بات جی آپ نے بہت اچھی بات پوچھی زمینیں ہمارے پاس بالکل رجسٹرڈ ہیں اور بالکل اوکے ہیں قانونی اعتبار سے بالکل اوکے ہے اس کے اندر کوئی بھی غیر قانونی اعتبار سے ہمارے پاس ایک بھی زمین نہیں ہے آپ جو زمین لیں گے وہ ہم آپ کو بالکل کاغذات پورے پورے دیں گے اس کے اندر کوئی بھی کسی طریقے سے بھی غیر قانونی زمین نہیں ہوگی جی جی شہر کے اندر اگر آپ جی آپ آپ وہ ہیں اسکوار فٹ کے اعتبار سے زمینیں ہمارے پاس ہیں اگر آپ بالکل گھنی آبادی کے اندر لیں گے جہاں مارکٹ ہوتی ہے بالکل تو وہ بیس ہزار اسکوار فٹ فٹ اسی طرح جہاں آبادی تھوڑی کم ہے اس کے اندر پندرہ ہزار اسکوار فٹ اسی اعتبار سے ہمارے پاس زمیںیں اویلبل ہیں جی جی اس کا یہی ہوگا پانچ ہزار اسکوار فٹ فٹ جی جی گھر کے لیے بہت بہتر زمین یہی ہے کہ آبادی کے اندر زمین لیں ادھر ادھر نہ لیں آبادی کے اندر بہت اچھی زمینیں وہیں آپ لے لیں یہ بہت بہتر رہے گا آپ کے لیے گھر بنانے کے لیے جی بالکل اس کے اندر جی جی ہماری زمینوں کے اندر کوئی آپ کو کمی نہیں ملے گی بالکل ہماری زمینیں اوکے ہیں کوئی قانونی اعتبار سے اس کے اندر کمی نہیں ہے ہم نے تمام زمینوں کو رجسٹر کرایا ہے بالکل ہماری زمینیں اوکے ہیں دارالعلوم چوک پہ ہمارا آفس ہے جی ضرور آئیے گا ٹھینک يو